मुंहिंजे क्षेत्र में शासन करण वारा मुख्य राजनैतिक दल आर एस एस बी जे पी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी इन देश खे विकास इन्हनि देशनि में विकास कयो आहे इन दलनि जा गठन पंहिंजे खट खटण खां सां आहियां ऐं पंहिंजे राज्य जे इतिहास में इन पार्टियुनि जो गठन थियो ऐं हिननि ॾाढो बी जे पी त ॾाढो कमु कयो आहे भारत भारत खे अॻिते वधाइण जे लाइ ऐं ॾाढा स्कूल कॉलेज ऐं ऐं डिजिटल इंडिया ठाहे छॾियो आहे बी जे पी ने कांग्रेस पार्टी पंहिंजे वक़्ति में उन बि कम कया समाज पार्टी बि ईअं कम कयूं आर एस एस बि कयूं पर हिन महिल बी जे पी ॾाढो सुठो कमु करे रही आहे